में जिल्लै क्लास बाह्रमीं बिच्च पढ़दा रेहा हा ओल्लै में जेल्लै उत्थै गेआ हा लाइब्रेरी बिच्च गेआ हा ते में ओल्लै इक बुक पढ़ी ही जेह्ड़ी कि साढ़े म्हात्मा गांधी दी बुक ऐ हिन्द सरबा स्वारज एह् जेह्ड़ी बुक ही क्योंकि में इक हिस्ट्री दा स्टूडैंट हा ते मी एह् बुक बिच्चा इन्ना किश सिक्खने गी मिलेआ मी सारे जिन्ने बी साढ़े म्हात्मा गांधी हे ओह् इक परम पुरश ऐ इक मतलब देवता रूह् बंदे हे इक पूजने योग्य बंदे हे ते उ'नें जिन्ने बी स्ट्रगल कीते रेह् न साढ़ी इंडिया दी इंडिपैंडैंस देने बास्तै सानूं अजादी देने बास्तै उ'नें जिन्ने बी हत्थ कंडे अपनए दे न ओह् सारे किश अहें ओह्दे उस कताब बिच्च पढ़े सब तों पैह्लें ते में सत्याग्रह पढ़ेआ और ओह् जेह्ड़ा सत्याग्रह ऐ ना ओह् में अपनी जिंदगी बिच्च म्हाड़े उप्पर काफी जैदा प्रभाव पढ़ेआ सत्याग्रह दा सत्याग्रह केह् होंदा सत्याग्रह होंदा सत्य के लेई आग्रह् जानि कि हमेशा सच दा साथ देना और जेह्ड़ा झूठ ऐ झूठ दे हमेशा खलाफ रौह्ना जेह्ड़ा अत्याचार करै झूठ बोल्ले जां कोई गल्त कम्म करै ओह्दे हमेशा खलाफ रौह्ना ओह्दे खिलाफ हमेशा इक लड़ाई लड़नी चाहिदी इक जंग लड़नी चाहिदी ओह् असें गी इस कताब बिच्चा सिक्खने गी मिलेआ जि'यां कि असें दिक्खेआ जि'यां म्हात्मा गांधी जी होरें अलग अलग ज'गा बिच्च सत्याग्रह दे जेह्ड़ी पालसी ऐ ओह् उ'नें फुलफिल कीती जि'यां असें दिक्खेआ चंपारन सत्याग्रह होएआ खेढ़ा सत्याग्रह होएआ फिर ओह्दे बाद अहमदाबाद सत्याग्रह होएआ एह्दे बिच्च केह् हा ओह्दा एह्दे बिच्च जेह्ड़े गरीब लोक हे जेह्ड़े मजबूर लोक हे जेह्ड़े कि साढ़े समाज दे सब तों नीच बर्ग दे लोग हे उं'दे कन्नै अत्याचार हा होआ दा और एह् अत्याचार कौन हे करा दे जेह्ड़े अमीर लोक हे जेह्ड़े जमीनदार हे पूंजीपति आह्ले लोक हे बड़े पैसें आह्ले लोक हे एह् उं'दे कन्नै अत्याचार करदे हे उं'दे कोलू ब्याज जैदा लैंदे हे जिन्नी उं'दी आमदनी निं ही होंदी ओह्दे कोला बी जैदा उं'दे कोलू ब्याज बसूलदे हे ते इस किताब कोलू मी एह् सिक्खने गी मिलेआ जि'यां साढ़े जेह्ड़े म्हात्मा गांधी हे उ'नें केह् कीता उ'नें एह्दे खलाफ अबाज उठाई उ'नें बड्डे बड्डे जेह्ड़े पैहे आह्ले लोक हे उं'दे कन्नै बी उ'नें मतलब कि उं'दे खिलाफ लड़े और उ'नें जेह्ड़े साढ़े गरीव वर्ग दे लोक हे उ'नें गी इंसाफ दिलाया ते एह् जेह्ड़ी बुक ही इ'न्न इ'न्नै मेरे उप्पर ब्हौत प्रभाव डालेआ मी इस बुक कोलू इ'यै मी सीख मिली कि जित्थै बी अन्याय होआ दा जित्थै गल्त कम्म होआ दा हमेशा ओह्दे खिलाफ बोलना चाहिदा कदें बी गल्त दी गल्त दा साथ देने आह्ला बी ब्हौत बड्डा गल्त बंदा होंदा जेह्ड़ा गल्त दा साथ देऐ पाप दा साथ देऐ ओह् बंदा बी गल्त होंदा ते में अज्ज बी दिक्खनां अपनी जिंदगी बिच्च में कदें जेह्ड़ा गल्त होवै ओह्दा कुसै कन्नै नाइंसाफी होवै ओह्दी में पैह्ले नम्बर ते पूरी कोशिश करना होन्नां कि में आपै कुसै कन्नै नाइंसाफी ना करां में कुसै कन्नै झूठ ना बोल्लां कुसै गी धोखा ना देआं और अगर कोई ऐसा कम्म करै में ओह्दे हमेशा खिलाफ रौह्न्ना होन्नां में हमेशा सच्च दा साथ दिन्ना होन्नां सत्याग्रह जानि कि सच्च दा साथ देना सच्च बास्तै लड़ना सच्च बास्तै सच्च ते हमेशा साथ देना सच्च चाहे जिन्ना मर्जी बड्डा क्यों ना होवै ना इक ते इक दिन जेह्ड़ी सचाई दा साथ होंदा ओह् हमेशा देना चाहिदा मी ओह् इस बुक कोलू सिक्खने गी मिलेआ फिर असें जि'यां पढ़ेआ कि जेह्ड़े अंग्रेज लोक हे जि'नें साढ़े म्हात्मा गांधी जी होरें सिवल डिसओबीडेंस मूवमैंट आंह्दी फिर नान कोआपरेशन मूवमैंट आंह्दी फिर ओह्दे बाद खिलाफत मूवमैंट आंह्दी खिलाफत मूवमैंट बिच्च उ'नें जेह्ड़े मुस्लमान हे हिन्दू हे हिन्दू मुस्लमान हे इ'नें दौनें दी एकता कीती शौकत अली ते मोहमद अली हे दो मुस्लिम ब्रदर जि'नें साढ़े म्हात्मा गाधी हुंदे कन्नै मिलियै एकता कीती फिर ओह्दे बाद असें एह् बी दिक्खेआ कि कि'यां असें जेह्ड़े मतलब बाह्र दे लोक हे आए दे अंग्रेज लोक हे जेह्ड़े उ'नें कि'यां कि'यां पालसियां अपनाइयां कि अस जेह्ड़े हिन्दू ते मुस्लमान साढ़ा जेह्ड़ा हिन्दुस्तान ऐ ओह्दे बिच्च बटवारा करने दी उ'नें बड़े बड़े हत्थकंडे अपनाए बड़े बड़े उ'नें छड़यंत्र रचे असें गी अलग करने दे लेकन जेह्ड़े साढ़े इंडिया दे बिच्च जेह्ड़े साढ़े भारत दे बीर पुरश हे उ'नें बी कोई कसर निं छोड़ी उ'नें बी पूरी की पूरी उ'नें असें गी गुलाम बनाना चाहेआ जेह्ड़े बाह्र दे लोक हे आए दे लेकन जेह्ड़े साढ़े हिन्दुस्तान दे बीर पुरश लोक हे उ'नें बी उं'दे खिलाफ जंग लड़ी और उ'नें दी बी दस्सी ओड़ेआ कि अस हिन्दुस्तानी बी कुसै कोलू घट्ट नेईं आं ऐ और उ'नें गी उं'दे उ'नें गी इस देश बिच्चा ही नहीं उ'नें गी इस देश बिच्चा बी बाह्र कड्ढेआ ते मी इस बुक बिच्चा असें गी इ'यै सिक्खने गी मिलदा ऐ कि असें साढ़े बिच्च साढ़े पूरे हिन्दुस्तान दे जिन्ने बी लोक न चाहे ओह् कोई बी धर्म दा बिलांग करदे न अस सारे भाई भाई आं असें सारें गी एकता कन्नै रौह्ना ऐ असें कुसै कन्नै कोई भेदभाव निं रक्खना ऐ दिलें बिच्च कोई शिकवा निं रखनियां आहें सारियें प्रेम कन्नै रौह्ना ऐ अस सारे भारत माता दे बच्चे आं और अस साढ़े बिच्च प्यार होना चाहिदा इज्जत होनी चाहिदी और साढ़े दिलै बिच्च इक दुए बास्तै एकता होनी चाहिदी एह् असें गी इस बुक बिच्चा सिक्खने गी मिलेआ